हेलो मैम ओके मैं जूता चप्पल की दुकान है मेरे छोटे बड़े किसको चाहिए आदमी के है कि बच्चों के लिए या हमारे यहाँ सब तरीके से मिलते हैं किस दिन आएंगे किस दिन लेने आएंगे हाँ मिल जाएगा और जूती चाहिए जूती आ सैंडिल अच्छा हाँ चाहे जौन चीज़ लो जूता चप्पल सैंडिल हर चीज़ मिलते हैं छोटे बड़े हमारे यहाँ क्वालिटी अच्छी मिलती है इसीलिए मैं पैसा ज़्यादा लेता हूँ दो सौ का तीन सौ का हाँ हज़ार तीन हज़ार दो हज़ार जैसा लो कैसा चाहिए और अपने घर में लड़कियों के लिए भी चाहिए कितनी बड़ी लड़की बहुएं है तो मिल जाएगा सबके लिए मिलता चाहे छोटे का लियो या बड़ा का लियो जब मन चाहे तब आओ दस बजे दुकान खुलती है सुबह हाँ रात को सात बजे बंद हो जाती है

ठीक है कोई साथ में भी आएगा ठीक ठीक नमस्ते नमस्ते